हेल' नोंथाङा सोरमोनथाय औ ओमफ्राय माबामोन औ दे खोन्थादो कुइसोना मा औ ओमफ्राय माबामोन सोंहदनायनि जाहोना अ आंनि स्कुलाथ' दा मोजां थासारियावनो दङ स्टुदेन्टोरनि गासैबो बिथिङावनो बिसोरनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय फरायनाय आखल आखु गासैबो बिथिङाव जौगाखांनाय फैदों गासिबो मोजाङैनो दङ ओरै हस्टेलफ्रावबो बयस हस्टेल गोर्ल्स हस्टेल गासैआवबो मोजां थासारियानो दङ ओमफ्राय स्टुदेन्टफोरखौथ' आङो फुरा दिटेइलसजों मोनथिनाय गैथ'आ दायो खेरानिनावसो थायो बिफोरो आं दायो दा जाखिनि मोनथिनानै दङ बिफोरखौ आं बिथांनो खिनथाबाय आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि स्कुलनि स्टुदेन्टफ्रा बिदिनो से रोजा बारासो दङ आंनि हमनानै मोननायाव आरो दायो आङो बिथांनि बिदि हथाथ सोंनायफ्राव खिथानो हायाबो जानो हागौ माखासे खोथाफोरखौ मानो होनबा बिसोर गासैबो बिबाना खेरानिफोरनाव थायो नालाय बेनिखायनो खायसे बि नोंनि कुइसोननि सोंनायफोरनि फिननायफोरखौ आं होनो हायाबो जानो हागौ दायो आरो माबाफोर सोंनायफोर दबावो नामा बिथांनाव स्टुदेन्टफोरनि फैनायाथ' सानफ्रोमबो फैयो मानो होनबा जोंनि टिचोरफ्रा मोजां फोरोङो नालाय बिनि थाखाय जोंनि स्टुदेन्टफ्रा गावसिनि सोलोंनाय गासिबो क्लासफोरा स्टुदेन्टफ्रा फैजोबा आरो दा आंनि मोनथिनाय मथेथ' क्लास टिचोरफ्रा बुङो जोंनि स्टुदेन्टफ्रा मोजाङैनो फैयो मोजाङैनो सोलोङो होननानै आरोबाव माबाफोर सोंनाय दंबावो नामा थासारि गेलेनाय बिथिंफ्राव मोजाङानो स्परटसफोर जाब्ला जोंनि गासैबो गथ'फ्रा बाहागो लायो आरो जेरै काबादि बिदिफ्रावबो बाहागो लायो फुटबलफ्रावबो काबादिफ्राव हिनजावफ्राबो बाहागो लायो आरो हौवाफोराबो बाहागो लायो आरो हौवा बे फुटबल गेलेनायावबो बिबायदिनो एखे मानो होनबा जोंनि गासैबो स्कुलनि गेलेनाय फरायनाय बिदिनो दिसिप्लिन आखल आखु बेफोर गासैनिबो जौगानायखा दायो बिथाङा माबाफोर सोंनाय दं नामा

औ दे होम्बा